औ अ ओनथां बहाय दं बहाय दं ओनथाङा आंनोथ' दा न'आव एसे खामानि दं नालाय दा मानि नोंनाव बेफोर जिनिसा दंना गैया जाखो मै दुब्लियाव

आंनो नांगौ बान्दा कपि नांगौ आलु नांगौ बानलु नांगौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नांगौ पियास नांगौ बेफोरखौ मोनजोबगोन ना ए आंनो फिसालानि मानि फिसालायानो जायैबाय आंनि असे फिसालायानो बान्दा कपिखौ खमैबो बस्थानै बस्थासेयाव बेसेबां जायो फालाय फनसासबा एक कुइनटेलानो नांगोन बस्थानै औ आलु बानलुआ फास किजिसो नांगोन लै

आलुखौ लेरना लाखाजोबदे बेखौ आमफ्राय आ आलुखौ देर बस्थासो लादो दुइ बस्थाबा बांद्रायगोन ना टेमेट' खौ माबा लादो सल्लिस केजि

बानलुखौ फास केजि होदो आंनाथ' सान्नैसो उनावबाबो जागोन नों बेखौ मेनेस खालामनानै हरथार नांगोन दे ओनथां

नोंथाङा आंथ' नै नोंथाङा बहुथ बुस्थु लानाय जागोन्ना मैगंआ आर नोंनि दखाननिफ्रायनो जाजोबगोन जेसेबां नांगौ एसेबां थोब्रब बाइयाबाबो लाइब्रबनाय जागोन नोंनावनो आमफ्राय फैसा हरथ'नो हायाबाबो एसे नेथ' नां गोन औ मानि फनाथ' थाखागोन नालाय नोंनाव ओमफ्राय लायनायाथ' आं लायनाय जानाय नङा आं बे नखरनि मानसि बा बे सिनायनाय मानसिफोरखौ थिनहरसै हाइजें नांगोन हाइजेंखौ दुइ केजि लेरदो जायो बे नोंनि अन्नायब्रा बानलु गोरानबो नांगोन बेखौ दे देनानै होनांगोन्ना ओंख्रियाव बेबो फास फवा सोयानो थोगोन खोमा बानलु गोरानाथ' बुरजा गाखोयोना देर देर कुइन्टेल नङालै फनसास केजिथा फनसास ना साइट केजि थायोना बस्थासेयाव होमबा बस्थासे हाभ बस्थासे हाभ जायैबाय औ सेभेनटि फाइफ बान्दा कपि बस्थानै औ नांगौ औ फान्थाव एम्बुखौ सल्लिस किजि होदोंमोन आं औ सातनिसो नालाय ओं ओइ आसार थासार गैला जेबो बेजोंनो खुंनोसै औ हा अमायाथ' दिनैनि दिनाव नङा नालाय अखा नायैसो रिसेपसन नालाय अखा नायै ना अखा नायै जागोनलाय बे आल्दा हिन्जावा ओरै क'क्राझार आदाबारिनिलै गावसोर बे कलेज फरायलायनायाव एसे सिना जाना जानानै ह न'आव फैदाव फैदाव न'आव फैदाव फैदाव माबा फैथायलाय लांबायसो हमनानै हरनाय नङा बिमा फिफाफ्राबो राजि नालाय दा माबा फैदाव फैदाव लाबोदाव लाबोदाव दा फैथायनायानो जाबाय आं थालांखानसै आफासो होनबाय माथो मारै ऐथ मा बिदि बुजाला बायनो आंनि गथ'आ बिदि एथ्थ' गाज्रि खामानियाव गैया दा हनै खोथा दान्नो हायैआव हनै बिदि नङा ओनथां हा दामफ्रालाय बेसे बेसेथो बानायनाय जादों

होमबा आङो माखासे मालखौथ' फ्रिआवनो मोन्नाय जासिगोन दा नोंथाङा बे बे माखासे मैगं माखासे बे फियास माबाफोरनिखौ बेफोरखौ नोङो हिसाब खालामनानै दोनबानो जाबाय बिखौ बेखौ आङो गुगल पे जों बानायहरसै मालायनि आखायाव हरनायथ' मानि नों डाइरेक्ट मोनफैनाय बेफोरबादि आजिखालिथ' आजिखालिथ' नों दा बिदि जालाना

दहाय फुङाव जाखाया